हाँ हमारे क्षेत्र में अक्सर देखे जाने वाले पक्षी जैसे कौवा है चिड़िया है गौरया है कबूतर है मुर्गा है मुर्गी है तोता है काफ़ी ऐसे पक्षी हैं जिनको हम नाम नहीं जानते लेकिन फिर भी अन्य प्रजातियाँ हैं जो हमारे क्षेत्र में पाए जाती हैं जिन्हें पक्षियों को हमें देखना अच्छा लगता है ज़्यादातर पक्षियों को हमें नेचर के साथ देखना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर उनकी सुंदरता कुछ अलग ही होती है आवाज उनकी इतनी मीठी लगती है जैसे कोयल की आवाज कितनी मीठी लगती है वो सब जानते हैं इसलिए ज़्यादातर मैं गोडावण पक्षी को देखना अच्छा लगता है मुझे